खाना बनबै छियै सब्जी चावलके लेल हमरा जब खाए ला बैसै छी तऽ हुनका प्रणाम कऽ कऽ अन्नपुर्णा जीके तब खाना स्टार्ट करै छियै आओर हुनकर बहुत आदर करै छियै अन्न के कखनो फेकबाक नहि फेकै नहि छियै अन्न के नीक चीजमे उपयोग करै छी खायमे खेनाइ खाना बनाबैके समय कमे बनबै छी से फेकल नहि जाय अन्नपुर्णा जीकेँ अपमान होइ छै एहि सऽ नहि तऽ अन्न के कखनो नहि फेकबाक चाही अन्न के हमेशा आदर करबाक चाही ई सभमे अन्न के अन्नके बहुत अपमान होइ छै एहिके वजहसँ अन्नपुर्णा जीके हमेशा अन्नके अन्नके आदर करबाक चाही आओर अन्न अन्न अन्नेके वजह से लोक लोक ई दुनियाँमे रहै छथि रहै छै अन्नपुर्णाजीकेँ हमेशा आदर करबाक चाही आओर